आङो हिन्दुमोन सिगांयाव जि जौ संनानै फानोमोन खस्थ'नि थाखायनो बिदिनो फिसायाबो जुमाय फाग्ला न'खराव दावराव दावसि जायो बुलाय सोलाय जायो बिदिनो सुख गैया बिखौबो कृस्टानाव सोदोंमोन कृस्टानाव गैया हाबासै लोंनानैनो थैलांनाय जाबाय दा बेनिफ्राइ आङो दा फिसालाया कृस्टान हाब्बाय आं सोरजों जाबावनो सोरजों थाबावनो होननानै आङो आङो बे फिसा हौवा सासेजोंनो फिजानांगोन होननानै आङो कृस्टानाव हाब्बाय हिन्दु समाव बिराथ गोब्राब गोब्राब फिसाफ्रा लोमजादों आंनि फिसालायाबो थैहां बरबहां लोमजादों जिनो खस्थ' मोनदों फिसाफ्राबो बिदिनो जिबौ सौजादों हिन्दु समाव बिखायनो आङो सान्नानै आं हिन्दुयाव थाबाय थाला आंनि खस्थ'या बारा जाबाय होन्नानै आं दा कृस्टानाव बारस्लायदों आं दा कृस्टानाव फैनानै आङो आंनि जिबनखौ बासायनाय मोनबाय इसोरा आंखौ अनबाय दा फिसाफ्राबो बिदिनो मोजां जाबाय आं दा कृस्टान जानानै आंनि देहा जिबनफोरखौ मोजां मोनबाय बासायनायबायदि मोनबाय आंनि जिउखौ आं आंनि न'खरखौ आं दा फिसाफोरखौ फिसाफोरजों थानानै रुजु रुमु मोजाङै रायजो जालांनो सानो बिहामजो फिसाफोरजों फिसा हौवाफोरजों फिसौफोरजों दा आङो फुरथि मोनबाय आंनि जिबनखौ आं आंनि देहा फोरखौबो बासायनायखौ मोनबाय आङो दा हिन्दु समाव बिराथ दुखुथिया मोन आङो दा बिदिनो संसाराव बिराथ गाज्रि गाज्रि जालांजोबबाय बिदिनो न'खरफ्रावबो बिदिनो लोमजानाय साजानायफ्रा आंहा कृस्टान जानानै एसे खमायनाय मोनबाय आंनि फिसाफ्राबो दा जिउखौ बासायनाय बायदि मोनबाय बिदिनो जानाय लोंनाय माइरं दैरं गासिबो दाम बारायलांजोब्बाय फिसाफोरनि फोरोंनाय जानायावबो खस्थ' मोनबोदों